कायद्याच्यो समस्या सगळ्यांक आसतात किजिलां सगळ्याक जातात सो ताका लागून आमी आदवोगादा कडेन वतात आदवोगाद मागीर ते दोगां भितर उलोवन बिलोवन सारकें करता नाजाल्यार मागीर शेवट म्हणटा ते कोर्टांत वचप जाता